हाणे वेझराईअ में मां टी वी वरिती आजे पंजाहु इंच साईज़ अथसि कंपनीअ जो नालो आहे शार्प पर टी वी अचण खां पोइ मुंहिंजे घर में हिक रौनक अची वई आहे असां सभु अलगि अलगि घर में वेही रोटी खाईंदा हुआसीं हाणे सभु गॾुजी वेही करे असां पाण में रसोई खाईंदा आहियूं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पिक्चर क़्वालिटी बि उन जी ॾाढी सुठी आहे स्मार्ट टी वी आहे जंहिं में असां गूगल ब्राउस करे सघंदा आहियूं यूट्यूब जे ज़रिए बि असां विडीयो ॾिसी सघंदा आहियूं टी वी अचण खां पोइ असां जे घर में हिक अलगि तरह जी हिक रौनक अची वई आहे जेको असां जे घर में मिट माइट बि ईंदो आहे उहो बि ख़ुश थी वेंदो आहे टीवीअ खे ॾिसी छो जो हूअं असां पाण में केतिरो ॻाल्हाए केतिरो ॻाल्हाईंदासीं पर टीवीअ जे अचण खां पोइ असां जे घर में हिक अलगि क़िस्म जी ख़ुशी अची वई आहे